मुर्गाके मुर्गा कऽ पहिले तऽ ओकर बच्चा लाओल जाइत छै तऽ ओ मुर्गी फा मुर्गा फारममे देल जाइत छै तऽ ओकरा पूरा आठ दिन पर सफाइ करल जाइत छै सफाइ करैके बाद ओकरा दबाइ दू चारि दिन देल जाइत छै मच्छड़ मच्छी दबाइ देल जाइ छै ओकरा लिए पङ्खा लगा दै छै ओकरा लिए जे छै दाना देल जाइत छै ओकरा लिए पानि देल जाइत छै दाना पानि एनी टाइम दिअ पड़ैत छै दबाइ दू रोज तीन रोज पर दबाइ चलबऽ पड़ैत छै ओकरा पङ्खा लागल रहऽके चाही गर्मीमे ग अखनि गर्मीके समय छै गर्मीमे जे छै मुर्गा सब बहुत गरम लागैत छै तऽ घोलटऽ लागैत छै बेमारी आबि जाइत छै ओकर दबाइ दिअ पड़ैत छै दबाइ दैके बाद जे छै ने तऽ ओ

तब ओकरा पानि दै छै निचासँ सफाइ होइत छै ओतऽ थोड़ा धानके जे भूस्सा ओस्सा होइत छै ओ देल जाइत छै ओहि पर राखल जाइ छै आ फेर आठ दिन सप्ताहमे एक रोज ओकरा साफ करल जाइत छै गंदगी दूर रहै छै ओहिसँ बिमारी नहि होइत छै एहि लऽ कऽ मुर्गा कऽ

महिनाके अंदर ओ बड़ा भए जाइ छै तऽ बड़ा होइके बाद जे छै ओ अढ़ाइ किलो तीन किलो साढ़े तीन किलो चारि किलोके भए जाइत छै तऽ ओकरा निकालल जाइत छै निकालि कऽ ओकरा बिक्री होइत छै बिक्री करैके बाद जे छै ओकरा क्विंटलके साथ बिकै छै बेच दै छै आबै छै ब्यापारी लए जाइ छै तकरबाद जे छै फेर दोसर बच्चा ओहिमे देल जाइ छै फेर ओकरा सर सफाइ पूरा कए दै छै दबाइ दारू मलि दै छै तऽ फेर ओकरा जे छै बिटामिन ओटामिन देलक खाना खोराक देलक हरचीज देलक ओना कए कऽ ओ राखल जाइ छै तहि ढङ्गसँ मुर्गा पोसल जाइत छै हँ लेकिन ओकरा दबाइ तीन रोज चारि रोज पर पड़ैत छै एहि लए कऽ नहि बेमारी आओल नहि माछी लागल नहि मच्छड़ लागल बढ़िआँ स्वस्थ रहए नमहर होए एहि लए कऽ

मुर्गा जे छै ने बेचैके बाद छै पहिले पूँजी तऽ कम लगै छै ओहिमे आमदनी जादा छै ओहिमे लेकिन पोसैमे कनिटा दबाइ लागै छै दबाइ दारू हरचीज खर्चा बहुत होइ छै एहन बात नहि छै जे नहि होइ छै सबकिछु लागैत छै एहिसँ किछु लाभ भी होइत छै तऽ मुर्गा एहि ढङ्गसँ पोसल जाइत छै एहि ढङ्गसँ राखल जाइत छै ओकरा लिए घर भी बनि जाइत छै चारू ओर से जङ्गला लागैत छै पङ्खा लागि जाइत छै चारू दिससँ तारके जङ्गला लागि जाइत छै हवा भी आबए आ उपर भी हवा रहए ओकर खोराकके अथी आबैत छै ओ डोले अबैत छै ओहिमे कऽ लटकाए दै छै सब अपने मोने बिछ बिछ खाइत रहैत छै